भारत में तीर्थ स्थान अलॻि अलॻि जॻहनि ते आहिनि उन स्थलनि जा नाला आहिनि उज्जैन हरिद्वार केदारनाथ बद्रीनाथ जगन्ननाथपुरी शिरडी नासिक लेकिन अधिकतर माण्हू हरिद्वार जामु पसंदि कंदा आहिनि हुनमें हिकु मां बि आहियां जेको चाहींदी आहियां के हरिद्वार जा मां दर्शन कयां ऐं मां वियसि हुते मां अलॻि अलॻि जामु क़िस्म जा मंदर ॾिठा हुते हिकु रुद्राक्ष जो बि मंदर हो माण्हू जी मान्यता आहे की हुते सनानु करण सां सभु पाप मिटजी वेंदा आहिनि ऐं हुते अस्थियूं बि विसर्जित कई वेंदी आहे जीअं माण्हू जनम ऐं मरण सां मुक़्ति थी वेंदो आहे हुते कावड़ीनि जो मेलो लॻंदो आहे नागास साधू बि जामु हूंदा आहिनि इहा मेलो हर सालु लॻंदो आहे इहा मान्यता आहे की हिते माण्हू जनम मरण सां मुक़्ति थींदो आहे हरिद्वार हिकु अहिड़ी जॻहि आहे की माण्हू हुन तीर्थ स्थान में वञण ज़रूरु चाहींदो ऐं हिन तीर्थ स्थान में अचण सां माण्हू खे मन जी शांती मिलंदी आहे माण्हू जे मन में वीचार बि सुठा ईंदा आहिनि इन करे इहो चयो वियो आहे की हरिद्वार में वञी करे इहो जनमु वञिजे ज़रूरु जीअं माण्हू खे सुठी लॻे ऐं पापनि जो नाश थिए जय झूलेलाल